मां स्प्रिंट इंटरवैल्स कंदी रहंदी आहियां स्प्रिंट इंटरवैल्स में ॾाढी ताक़तु लॻंदी आहे उन सां दिलि जी बीमारियूं न थींदियूं आहिनि ऐं खाधो हजम करण जी शक्ती बि वधी वेंदी आहे स्प्रिंट इंटरवैल्स सां थोरे ई वक़्तु में सुठी कसरत थी वेंदी आहे ऐं इन सां कसरत करण में मज़ो बि ईंदो आहे स्प्रिंट इंटरवैल्स ऐं ॾुकण सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे मां हमेशह तंदुरुस्तु महसूसु कंदी आहियां ऐं बदनि में फुर्ती बि महसूसु कंदी आहियां